एक बार मैं अपने दोस्त को लेकर आई थी मेरे साथ में बगीचे में कुछ पौधे वगैरह मुझे बगीचा बनाना था मेरा तो कुछ पौधे वगैरह हम कुछ नये खरीद कर लेकर आए थे तो हमारा जो था मेरा टिप्स यही था उसको लेकर की हम पेड़ वगैरह लेकर आए थे वहाँ से उन्होंने दे दिये थे फिर उनको हमने खाद वगैरह में अच्छे से उनको गमले में लगाया और चारों तरफ बगीचा मुझे क्या है चारों तरफ से फूल वाला और पेड़ पौधों से भरा हुआ चाहिए था तो मैंने जो है ज़्यादातर फूल वाले जो पौधे थे वह मैं लेकर आई थी जो मैंने चारों तरफ बगीचे में लगाए थे तो जैसे खाद वगैरह वहीं से हम लोग खाद वाली जो मिट्टी होती है वह हम ले आए और उसको हमने वहाँ पर खोद के मिट्टी को वहाँ पर हमने लगा दिये पेड़ और कुछ हमने गमले में लगा दिये